अपना मिथिलामे कृषिके बारेमे भविष्यक पीढ़ीके लेल पोखरिके निर्माण नद नलियासँ ओकर मान सम्मान करबै पानिके रख रखावके अच्छासँ ध्यान रखबै तऽ आबयवला पीढ़ीमे

मान मर्यादा बढ़तै पानिके फिजूलखर्च नहि करबै अच्छासँ ओकरा गड्ढा बनाके धरतीके अन्दर पानि जाय देबै जाहिसँ कि भविष्यमे पानिके कमी नहि हेतै बिना कामके पानिके जे हइ यत्र तत्र बहाव नहि करबै ओकरा लेल हर गाममे हर पञ्चायतमे पोखरि उड़ाहबै ओहि पोखरिके चारू तरफसँ वृक्ष लगेबै केरा लगेबै मछली पालन करबै जाहिसँ अपन खेती भी होतै ओहिसँ खेतमे पानि भी पटा लेबै आओर अपन सुख खूब सुन्दर खेत धानके खेत भी होतै आओर काते काते अरहर भी लगा देबै आ पानिके जब तक हमसभ उचितसँ रख रखाव नहि करबै बिना कामके बहेबै अन्दरसँ भू तऽ धीरे धीरे पानिके पर अथी समस्याके कमी सभजगह देखयके पड़ि रहल हइ एक्के कारण छलै कि वर्षा जे होइत छै बाढ़ अबैत छै हमसभ नेपालके एक दिशसँ जुड़ल छी वहाँसँ हिमालयके कन्दरासँ पन्द्रह सए नदी बहैत छै सभ नदी जे हइ अपना उत्तर बिहारसँ होइते जाइत छै गङ्गामे समुद्रमे जा कऽ मिलि जाइत छै ओहि पानिके हमसभ रोकिके कुछ पानिके नहरके द्वारा बनाके सिंचाइ करबै पोखरिमे जमा करबै तऽ अपन कृषि खेत काफी खुशहाल हौते बगलमे सीतामढ़ीके बगलमे दरभंगा छै वहाँ बड्ड पोखरि छलै कहीँ भी सुखाड़के स्थिति अबैत छै पानिके निकासीके भी साधन नहि छलै तऽ कहीँ बड्ड सुन्दर खेती होइत छै कहीँ नहि होइत छै अगर ओकरा नदीसँ जोड़िके सरकारके प्रति ध्यान देने रहितै आजादीके बाद ओकरा नदीसँ जोड़िके ओहिमे नहर बना कऽ सभ पोखरिसभके अच्छासँ ध्यानसँ रखने रहिथिन तऽ आज खुशहाल रहितै लेकिन ओहिपर कोनो कामे नहि कयल जाइत छै जे जहाँ पोखरिमे गन्दगी भरि जा रहल हइ धँसि रहल हइ ओहिमे कहीँ मखान उगाएल जाइत छै कहीँ सिँघारा उगाएल जाइत छै ओही कुछ कमाइके मुख्य श्रोत रहि गेल छलै लेकिन हमसभ सरकारके प्रति भी ध्यान आकर्षित कराबयके चाहैत छी हर समाजमे हर अपना मिथिलाञ्चलके मे पोखरिके बड्ड महानता छलै जब तक पानिके इकठ्ठा नहि करबै जे वर्षा बरसैत छै तब तक कृषि सुव्यवस्थित नहि हौते खाली अन्दरेसँ पानि बाहर निकालबै आ बाढ़के पानि आ बरसातके पानिके रोकिके नि रखबै तऽ आबयवला पीढ़ीमे बहुत अन्दर तक पानि चल जेतै जे अभी किछु दिन पहिले भी यहाँ जे हइ सीतामढ़ी जिलामे पानि नहि मिल चापाकलसँ नहि मिलैत रहलै हे मेजरगंज प्रखण्ड हो गेलै परिहार भऽ गेलै रीगा भऽ गेलै सीतामढ़ी भए गेलै तऽ आबयवला भविष्यमे हमसभ मिथिलाञ्चल वासीके लेल बड्ड पानिके लेल बूँद बूँदके लेल तरसैके पड़तै जैसेकि एगो अपना मिथिलाञ्चलमे कहावत हइ बड़ बुजुर्ग कहिते आ रहल छथिन कि कोइ बोतलमे पानि बिकैत छै तऽ लोक हँसैत छै पानियो कहीँ बिकलथिन लेकिन समस्या बदलथिन समय बदलथिन परिस्थिति बदलथिन आज एहन भेलै कि पहिले पाउचमे पानि बिकेलथिन आब बोतलमे बिकैत छै आबयवला समयमे बेचैवला ओहोसँ कृत्रिम अच्छा अच्छा अथी सभमे भरि भरिके पैकिंग कऽ कऽ के बेच रहल छथिन बाजारमे अपन अपन लेबल लगाके पानि हमसभ पी रहल छी एहिसँ समस्याके समाधान नहि हेतै ओकरा लेल मीठा पानिके पियैके लेल सरकारके विभिन्न योजना चलाएल जाइत छथि जे जनता तक बहुत कम योजनाके लाभ मिल पबैत छै काफी गहराइ तक गेलाके बाद तब मीठा जल मिलैत छथि यहाँपर अपना मिथिलाञ्चलमे गरीबी अभावके कारण सभलोग बोरिंग भी नहि लगा पबैत छथिन पानिके दिनपर दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे कमते जा रहल छै ओकरा रोकयके लेल हमसभके एकेगो मुख्य साधन हइ पोखरिके निर्माण करबै तभी रुकतै